अह हेल' औ औ हेल' अह नोंथाङा काजिरङानि थुरित्स गाइद ना

अह मानि आङो बेव आङो औ औ आं मानि बेयाव थुरिस्ट बेराय हैनो नागेरदोंमोन नालाय आङो आङो फेमेलि नङा आङो जोंनि स्कुलनि फरायसाफोरखौ मानि लांनो नागेरदोंमोन आङो दतमा आङो दतमानिफ्राय बुंदों औ दतमा इउएन एकादेमिनिफ्राय बुंदों आङो मानि आङो आंनि फरायसाफोरखौ मानि बेरायहैनो लांनो नागेरदोंमोन आथ्सा ओह बिसिम थांनो थाखाय ओह बिसिम थांनो औ बिसिम थांनायाव ओह लामाफोराव दाथ' जेबो असुबिदा गैया ना आत्सा ओह बेनिफ्राइ फारमिदाथ' दंखायो ना दाथ' औ औ फारमिसना दं ओमफ्राय ओरैनो बेयाव हाबनो थाखाय गेटआव गेट फास हिसाबै ओह सासे खरि लायो ना ओरैनो ग्रुबै लायो औ औ फोरोंगिरिया साथामसो थांगोन जोङो ओमफ्राय आं लिद खालामदों नालाय स्थुदेनफ्रा बिदिनो टुइनटि फ्लास जागोन औ नैजिनि बांसिन जागोन आरो सानै साथामसो औ औ आत्सा औ आत्सा जानाय जानाय थानायनि थाखाय माबाफोर ओह सुबिदा दं नामा सायदाव औ जोङो मो मो नङा सानसे थानो हागौ जों मानि थाखाय होनोब्ला ओह जोङो बेलासियावसो सहैगोन नालाय जोङो अखानायै फुङावसो बेरायनो हागोन नोंसिनियाव गैयाबाबो साइदफोराव बा नोंसिनि आन्दारावफोर थानायनि जायगा दं नामा आत्सा औ आत्सा सुबिदा जायोबा पिस बाराबाबो थाजागोन जानायखौ जानायखौ जों बाइह्रायाव जानानै नोंसिनि ओह थाग्राफोराव लद्सफोर दंबा नोंसिनि एरिया आवनो थागोन जोङो औ औ बेखौनो सोंदोंमोन आं जायखिजाया जोङो सानथामनि उनाव थांनो जोङो सानथामनि सानथामसोनि उनाव थांगोन आरो देट फिक्स जाथवाखै औ बेखिनिखौनो सोंनो नागिरदोंमोन आं दे दे औ औ दे थेंकिउ दे